ہلو السّلام علیکم آ جی آپ پرنسپل میم بات کر رہی ہیں میں آپ کے ہی اسکول میں پڑھتی ہوں کلاس ٹویلتھ میں آ میرا اشو یہ ہے کہ میم میرے پاپا کا نا میرے پاپا علی گڑھ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں لیکن اُن کا بلرام پور میں ٹرانسفر ہو گیا ہے تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں پورے پریوار کے ساتھ تو مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا تو مجھے وہ کیسے مل سکتا ہے میری کلاس ٹیچر تو شگفتہ میم ہیں لیکن میم دو دِن تو بہت لیٹ ہو جائے گا مجھے جلدی چاہیے وہ ہم لوگ کل شام میں ہی نکل جائیں گے وہاں کے لیے اور پھر واپس آنا بھی نہیں ہو پائے گا تو آپ تھوڑا جلدی کر سکتی ہیں کیا مجھے وہ جلدی چاہیے اور بہت ضروری ہے جی جی تم جی جی میم جی میم ٹھیک ہے میم آ جی میم آ جی میم شُکریہ میم جی میم آپ کا بہت بہت شُکریہ کہ آپ نے میری بات کو سمجھا اور جلد سے جلد یہ کام کروانے کا وعدہ کر دیا میں آپ کی بہت شُکر گزار ہوں میم ٹھیک ہے میم اللہ حافظ خیال رکھیے گا اپنا تھینک یو